ہلو السّلام علیکم سر سر میں عبداللہ یامین بات کر رہا ہوں سر میں آپ کے اسکول کا ٹنتھ کلاس کا شاگرد ہوں اور جی جی میں ٹنتھ کلاس کا شاگرد ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ پوسٹ آفس میں کام کرتے ہیں لیکن اُن کا جو ہے تبادلہ ہو گیا ہے لکھنؤ میں تو اُس وجہ سے ہماری پوری فیملی کو لکھنؤ میں شفٹ ہونا پڑ رہا ہے تو میں مجھے وہیں اپنی پڑھائی جاری رکھنی پڑے گی تو اِس لیے میں نے آپ سے ٹرانسفر سرٹیفکٹ کے بارے میں پوچھنے کے لیے کال کیا ہے مجھے ٹرانسفر سرٹیفکٹ چاہیے اصل میں سر تھوڑا سا بتا دیجیے مطلب کیا پروسیجر ہے کیسے کیا کرنا ہے اچھا تو یہ ٹرانسفر سرٹیفکٹ مطلب کب تک مل جائے گا دو سے تین دِن اصل میں دو سے تین دِن میرے لیے کافی دیر ہو جائے گی مجھے تو کل تک ہی چاہیے اچھا ٹھیک ہے تو پھر میں اِنشاء اللہ کل اپنے والد صاحب کو لے کے آجاؤں گا اور اِن کے سگنیچر کروا کے پھر مجھے مل جائے گا نا ٹرانسفر سرٹیفکٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے شُکریہ